आप के क्षेत्र में लोग किन जगहों पर घूमना पसंद करते हैं और क्यों हमारे क्षेत्र में बहुत सी जगह है घूमने के लिए यह ग्वालियर एक बहुत ही पुराना शहर है यहाँ पर जगह जगह पर सुंदर छतरियां बनी हुई हैं यहाँ पर जो क़िला है वो बहुत ही मशहूर हैगा यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो कोटे पर घूमना सब से पहले पसंद करता है यहाँ पर जो है एक जय विलास महल हैगा सिंधिया वंशज का लोग वेह भी देखने जाते हैं चिड़ियाघर है जो कि सभी शहरों में आसानी से नहीं मिलता है फुलबाग़ यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है चौराहा है जो भी इस्टेशन से या किसी भी रास्ते से आता है उसे वहाँ से हो कर के गुज़रना ही पड़ता है यहाँ का जो बाज़ार है वो भी बहुत पुराने पुराने बाज़ार हैं और उनके नाम भी बहुत ही अच्छे हैं जैसे कि यहाँ का मेन एक जगह जगह है जहाँ जो कि सभी बाज़ारों को लगता है वह है बाड़ा बाड़ा जो है सभी लोगों को कोई भी ख़रीदारी करनी हो चाहे वो उन्हें कपड़े लेने हों चाहे उन्हें जूते लेने हों या उन्हें गहने लेने हों वो पहले ये सोचेंगे कि पहले बाड़े पर पहुंचा जाए फिर वहाँ से बाक़ी बाज़ारों में जाया जाए